जोङो बिदिनो जोंनि खाथियाव दैमायाव दै दैयावहाय ओरैनो सोरबा गाज्रि बुस्थु माबाना गारनाय मानायफोरखौ जोङो बादा होयो आरो बेबायदिनो ना कारेनजों हमनायफोरखौ बादा होयो जोङो माने कारेनजों हमोब्ला बे फिसा फिसौ ना फिसाफ्राबो बेजों थैफायो आरो मुलि होब्लाबो मुलि होब्लाबो फिसा फिसौ गासैबो नामानियानो थैजोबो बेनि थाखाय जों बादा होयो ओरैनो ओरैनो गुरनाय गुरनाय आखाइजों हमनाय एबा बोननायफोरखौ जों बादा होआ आरो ओरैनो मुलि होनाय आमफ्राय कारेनजों होनायफोरखौ जों बादा होयो ओमफ्राय आरो जों जोंनि बे जोङो उन्दै समाव जोङो बे ओरैबो फारसेथिं दाउमासार फारसेथिं लांखार दै गेजेराव जों थानायलाय जोङो बेबायदिनो दैज्लां समाव गोबां खस्थ' मोनबोबाय उन्दैनिफ्रायनो दै लोमसाव जोबजाबाय लोमसावहोनानै जों गोबां खस्थ' सहायबोनांबाय आरो बेबायदिनो माब्लाबानि समाव जों हर हरमानि जों उन्दुनो मोनाखिसै मालाबानि समाव जों जानाय लोंनाय जोङो मोनाखिसै दैजों गोबां खस्थ' मोननानै बेबायदिनो जोंहा गासैबो माबायाव बेबायदिनो जों खस्थ' मोनबोबाय दैजों आमफ्राय बेबायदिनो दा बेबायदिनो ना हमनाय मानायफोरखौबो जोङो बेबायदिनो जों कारेनजों हमनायफोरखौ जों बादा होयो आरो ओरैनो आखाइजों हमनाय गुरनायफोरखौ जों जों बेफोरखौ बादा होआ आरो ओमफ्राय दा जोङो बे